अइसन फोटोग्राफीमे फोटो बढ़िआँसँ नहि अच्छा आबैत रहै पिक्चर बढ़िआँसँ नहि दै रहै आब नया मोबाइल आयल छै मोबाइलके जमाना छै कैमरा बढ़िआँ छै फोटो बढ़िआँ खीचल जाइ छै इएह अन्तर छै वीडियो कैमरावलाके पहिले कहल जाइ रहै बजायल जाइ रहै आबै लेल आब से नहि छै आब अपने मोबाइल लोकके घर घर भए गेल छै जब मन होइ छै तब फोटो खीच लै छै पहिले कोइ भी चीजके शादी बियाह फंक्शन वगैरह होइ रहै ओहिमे कैमरावलाके कहल जाइ रहै तब कैमरावला आयल जाइ रहै फोटो खीचै रहै आब लोकके घर घर मोबाइल भए गेल छै आब वीडियो कैमरावला कऽ बजाबय नहि पड़ै छै फोटो अपने घरेमे लोक खीच लै छै जएह शादीके रहय या मुण्डन रहय या जनेउ रहै कोइ भी चीज रहै या अपने लोग फोटो खीचै छै खीच लै छै इएह अन्तर भेल छै पहिलुका से आब पहिले लोकके दूर कहीँ जाय पड़ै रहै जकरा पास पैसा नहि रहैत रहै ओ कैमरा नहि कए सकैत रहै रहै कैमरा खरीद उतना हमरा पास पैसा नहि अइ हम फोटो कतयसँ खिचवायब लोकके मन भी होइत रहै फिर भी लोक मोन छोड़ि दै रहै नहि कए सकैत रहै आब से नहि छै आब मोबाइल स्लिप चारि भए गेल छै मोबाइल लए लेलहुँ आब ई नहि सोचय पड़ै छै लोक फोटो कोना खीचतै कोना की करतै आब पहिले फोटो खीच लै छै पहिले सोचय पड़ैत रहै जकरा पास पैसा नहि रहैत रहै ओ नहि लए सकैत रहै नहि राखि सकैत रहै पुराना जमानामे पहिले इएह होइत रहै आब जमाना बदलि गेल छै आबके जमानामे मोबाइल भी आबि गेल छै मोबाइलसँ सभ फोटो खीचै छै